हम कैब से नए मार्ग पर चलना चाहते हैं कृपया हमें अपने सुझाव से एक नया मार्ग बताएँ जो कम से कम समय में पहुंचा सके और हमें वहाँ पहुंचने का एक तरीक़ा बताएँ